हाँ मैंने वीडियो गेम खेले हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि मैंने खेले हैं लूडो उसके अंदर छ पॉइंट होते हैं एक बोल होती है चौकोर टाइप में उसके अंदर छ पॉइंट होते हैं उसके अंदर छ कोने होते हैं हर कोने पे पॉइंट होते हैं एक कोने पे एक होता है दूसरे कोने पे दो तीसरे कोने पे चार ऐसे मतलब कोनों पे पॉइंट होते हैं और उसको हमें चलना पड़ता है और उसी से हमारे गोटी जैसे चलती है तो जितने पॉइंट आते हैं उतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं और मैंने कैरम खेला है कैरम में भी वही दो दो खिलाड़ी होते हैं जिसके अंदर एक मैं होता हूँ एक सामने विपरीत पार्टी से होता है वो हम कैरम खेलते हैं तो जो भी हम खेलते हैं तो मैंने पहले पॉइंट ले लिए तो मैं जीत गया अगर उसने पहले अपनी गोटियों को अंदर डाल दिया तो वो जीत गया पबजी खेलते हैं जिसके अंदर गन चलानी पड़ती है तो फिर उससे हमें सामने वाले को मारना पड़ता है तो वो भी मैंने बहुत खेलें हैं